हैलो हैलो जी सर जी सर पंडा जी हम हैं मंदिर का

सर ये दरभंगा में मुनका श्यामा मंदिर है सर बहुत प्रसिद्ध है मंदिर सर जगह जगह से आदमी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए पूजा करने के लिए देवी का दर्शन करने के लिए सर यहाँ बहुत ची अच्छा है सर यहाँ पर सुबह सुबह चार बजे लोग आते हैं पूजा करने के लिए दर्शन करने के लिए सब चीज है सर अद्भुत है सर यहाँ का

नहीं नहीं हम यहाँ के मुख्य पूजारी हैं बहुत पहले से हमारा पूर्वज ही थे वैसे ही हम भी यहाँ पर बैठे हैं जी जी जी हम बच्चे से ही यहाँ पर आते थे बच्चे से ही हम यहाँ पर आते थे दादा जी सब के साथ यहाँ पर पूजा करने देखते थे उन लोग कैसे पूजा करते हैं उन लोग के साथ आते थे जी जी यहाँ सर लाल किला है मनोकामना मंदिर है मनोकामना मंदिर आप जो एक बार आएँगे ना तो बोलेंगे हाँ मनोकामना मंदिर है आपको यहाँ पर कुछ भी मांगना हो तो देवी से आप मनोकामना मंदिर में जा के वहाँ पर लिख दीजिए प्रसाद चढ़ा दीजिए उनसे मांगिये आप साल भर के अंदर जाते जाते आपको मनोकामना पूरा होगा यहाँ का वो प्रसिद्ध है कोई भी मनोकामना हो आपका पूरा होगा ही क्या क्या सर जी जी सर बहुत मंदिर है हाँ हाँ हाँ हाँ सर यहाँ पर आपको तैरने नहाने के लिए लोग स्नान का पूजा जो करते हैं उनको स्नान अगर करना हो तो यहाँ पर वो स्नान भी कर सकते हैं बच्चे लोग आते हैं तो उन लोग को खेलने के लिए मैदान भी यहाँ पर है लाल किला है राज आपको देखना है तो आइए आपको लाल किला भी मिल जाएगा आपका राजा का देखने के लिए सब कुछ सर यहाँ पर सर है नहीं नहीं सर दो दवार द्वार है इनका

जी जी सर सब कुछ होता है मैया का दरवार है तो होंगा ही ना मैया का दरवार है सब कुछ होता है आप सर एक बार आएँगे ना तो बोलेंगे हाँ गए थे दरभंगा जिला में एक श्यामा माई मंदिर है बहुत अच्छा है जी सर बोलिए सर जी सर बहुत लाखों करोड़ों आदमी यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए जब आप आएँगे ना सर सुबह के आठ से बारह बजे तक देखेंगे तो बहुत भीड़ होगा सर यहाँ पर नहीं नहीं नहीं सर ये सब तो सरकार का दिया हुआ है समझे सर आप आइए सर उसके बाद बात करते हैं ओके सर आप आइए यहाँ पर उसके बाद आपसे बात करते ठीक है सर ओके सर